नमस्कार हांव तुमचें गिरायक देविता उलयतां आनी हांवें तुमच्या कंपनी कडल्यान एक मोबायल मागयल्लो एक त्या वॅबसायटीच्याच वयल्यान तुमच्या कंपनीच्या आनी म्हाका एक म्हणल्यार तो कळाव केलो तें पावपाक तुमी एक तारीख सांगलेली आनी ताच्या त्या तारखेच्या दोन दोन सुद्दा न्ही खरें म्हणल्यार पांच दिसा उपरांत तो मोबायल म्हजे कडेन पावलो तुमी जी म्हाजे कडेन मोबायल पावोवपाची जी तारीख आसा ती फुडें फुडें फुडें धुकतल आसलेले तशेंच ताकाच लागून म्हाकाय मात्शें लुकसाण जालें कारण म्हाकाय इतले वेळ रावपाक पडलें तशेंच जरीय तो कळावांत पावलो तरीय सुद्दा ते तुमी धाडलेले जातूंत ते पुट्टयाचे एक बॉक्स आसलेले त्या पुट्टयाच्या बॉक्सांत ताका कांयच अशें कांय बरें अशें नाशिल्लें म्हणल्यार ताका लागून तें बेश्टें सादें पुट्ट्याचें बॉक्सा आसलेल्यान ते मोबायलाक स्क्रॅच पडलो ताचेर अशी एक वळ यें जालां ओळ येयलां आनी तो मदींतल्यान मातसो फुटला आनी नवो फोन अशा परिस्थितींत पावोवप म्हणल्यार खूब वायट गजाल आनी ताच्या वांगडा म्हणल्यार ताजो चार्जरूय येवंक ना तसोच तो फुटलेलो फोन म्हज्या मेरेन पावला तुमी तो सारको धाडूंक ना जावंये काय म्हाका खबर तो कसो म्हज्या कडेन फुटलेलो असो पावलो तशेंच चार्जर त्या फोनाच्या बॉक्सांत ना त्या पुट्ट्याच्या बॉक्सांत त्या पुट्ट्याच्या बॉक्सांत फकत फोन आसलेलो तशेंच तुमी तुमच्या वॅबसायटीचेर दाखयललें की त्या फोनाच्या वांगडा तुमी कवर दितले आनी हांवें ताज्या लागून चड पयशे आनीक आनीक चड पयशे आसा ते फारीक केल्ले तुमचे वॅबसायटीचेर तशेंच तुमी सांगलेले ताचेर स्क्रीन आसा ती येतली ती म्हाका मेळूंक ना आनी चार्जरींग केलां म्हणल्यार चार्जर आसता तो आसताच फोना वांगडा पूण तो तुमच्या फोना वांगडा नासलेलो आनी त्या बॉक्सांत फकत फोन आसलेलो तोय बी फुटलेलो आसलेलो आनी बरी कंपनी म्हूण हांवें तुमच्या वॅबसायटी वयल्यान ती हांवें ती ताजी आसा तें घेतलेलें मागयल्ली मागयल्लो फोन पूण तरी सुद्दा तुमी तो बरे परिस्थितीनूय पावंक ना आनी वेळारूय पावंक ना ताका लागून हांव खूब खंती जालां आनी हय इतलें म्हाका तुमकां कळोवपाचें आसलेले हीच म्हजी प्रतिक्रिया दिवपाची आसलेली फुडले फावट उपकार करून अशें करिनाकात कारण गिरायक आसा तो मागीर खंती जाता मागीर फुडें तुमचे कडल्यान तो परत केन्नाय अशें कितें मागयतलो हाची अपेक्षा तुमी दवरूंक शकनात